हैलो आं मीना केह् हाल ऐ होर सना तूं सना केह् करा दी अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ य़रा ओह् बीएड करनी ही ते आक्खा दे बीएड कैंसिल होई भला ते उस नमें कोर्स दा केह् स्हाब कताब ऐ अच्छा अच्छा ओह्दा खर्चा जादै जां बीएड दा खर्चा जादै आं मड़ी में बी सोचा दी ही बीएड करी लैगी एमए करी लेई ते बीएड करी ते ओह् मुश्कल होइया ताहीं बाद च दिक्ख स्यापा होई गेआ ऐं तां ठीक ऐ आं स्हेई गल्ल आक्खेआ चेंज़ गै होई गेआ ते चल ठीक फिर ओह् करी लैगे जेल्लै तू ओह् फिर नमें सालै उप्पर गै लैगे एडमिशन हैनी ओह् उ'ऐ कोर्स गै करना पौना फिर जे टीचिंग लाईन आस्तै उऐ बेस्ट करना पौना ठीक ऐ भी तां खरी